صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے کئی پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں کچھ اہم تجاویز ہیں جو صحت کی خدمات کو بہتر بنا سکتی ہے زیادہ ہسپتال اور کلینکس بنانے کی ضرورت ہے خصوصاً دیہی علاقوں میں جدید آلات ہسپتالوں اور کلینکس میں جدید طبی آلات کی فراہمی مریضوں کے لیے بہتر سفری سہولیات جیسے ایمبولینس سروس طِبّی عمل کی تعداد بڑھانا ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طِبّی عمل عملے کی تعداد میں اضافہ طبی عملے کی بہتر ترتیب اور مسلسل پیشہ وارانہ ترقی کے مواقع ضروری دواؤں کی فراہمی اور قیمتوں میں کمی عوام میں صحت کی آگاہی بڑھانے کے لیے مہمات اور پروگرام حفظان صحت کے اعداد کی ترویج جیسے ہاتھ دھونے صاف پانی پینے اور صافائی کا خیال رکھنا اسکولوں میں صحت کی تعلیم اور صحتمند طرز طرز زندگی کی ترویج ٹیلی میڈیسن میڈیسن سروسز کو فروغ دینا ت اکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی مریض طبّی مشورے حاصل کر سکے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ مریضوں کے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کا نظام متعارف کروانا تا کہ صحت کی خدمات بہتر ہو سکے صحت کے شعب شعبے کے لیے سرکاری بجٹ میں اضافہ صحت کی بہتر پالیسیاں بنانا اور ان پر عمل درآمد کروانا صحت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ جانچ اور نگرانی عوام میں متوازن غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا عوام کو ورزش اور جسمانی سرگرمیوں کی ترغیب دینا صحت کی خدمات تک رسائی میں عدم مساوات کو ختم کرنا دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات کی فراہمی بہتر بنانا طبّی خدمات کے اخراجات کو کم کرنا تا کہ ہر فرد ان سے مستفید ہو سکے صحت کے بیمہ کے نظام کو بہتر بنانا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے تحت لانا ہسپتالوں اور کلینکس میں انتظار کے وقت کو ختم کرنا ہسپتالوں اور کلینکس میں صفائی اور حفظان صحت کے معیار کو بہتر بنانا صحت کے ڈیٹا کو بہتر طور پر منظم کرنا اور اس کی بنیاد پر پالیسیاں بنانا صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے ان تجاویز پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے یہ تبدیلیاں نہ صرف صحت کے معیار کو بہتر بنائیں گی بلکہ عوام کی زندگی کو بھی خوشحال اور صحتمند بنائیں گی